गुजरात जो जेको मुख्य कृषि जेका आहे जेके मूंखे ॼाण आहे त हिते मूंगफली जो पाक ॾाढो सुठो थींदो आहे तव्हां असां ॾिसंदासीं त गुजरात में जेको आहे मूंगफली जो तेल वधीक खाइबो वेंदो आहे जीअं साउथ में केरल साइड खोपरे जो तेल नारेल जो तेल ते वधीक ज़ोर हूंदो आहे त उहो हुते जो प्रोडक्ट आहे ऐं हिते जो असांजो जेको हिते गुजरात जो जेको प्रोडक्ट आहे असां वटि मूंगफलीअ जी पैदावारु ॾाढी थींदी आहे ऐं ॾाढी सुठी मूंगफली सुठी क्वालिटी ई मूंगफली मिलंदी आहे ऐं गॾो गॾु असां वटि जेको हिते आहे मुङ जीरो ऐं धीरे धीरे वॾी मार्केट आहे हिते यादि आहे उना में त जीरो इहे शयूं जेकी आहिनि उहे हिते असां वटि घणियूं आहिनि बसर बि असां वटि इते जो जेको आहे बसरि जो उत्पादन ॾाढो सुठो आहे ऐं पंहिंजो बाजरी जेका आहे बाजरी जो जेको प्रोडक्ट असांजो जेको उत्पादन आहे हिते उहो ॾाढो सुठो आहे टाइम सां गॾु इन में एडवांस सिस्टम अची विया आहिनि ऐं हाणे त जीअं पहिरियों त खूहनि मां पाणी कढण लाइ त नाल हलंदा हा जानवरनि खां गोल घुमाए करे उन्हनि खां पाणी कढाईंदा हुआ हाणे इलैक्ट्रिक मोटरूं लॻी वियूं आहिनि गॾो गॾु जेके बैलनि जी जोड़ी हूंदी डगनि जी जोड़ी हूंदी हुन जी जॻह ते टैक्टर अची विया आहिनि ऐं सफ़ाईअ लाइ अॻिए पाण मैनुअली हिननि खे साफ़ करिणो पवंदो सभिनी किसाननि खे हाणे उन जी मशीनूं अची वियूं आहिनि सॉल्ट टैस्ट जूं मशीनूं अची वियूं आहिनि उन मां उहो कढणु अची विया तेल जे लाइ अॻिए कची घनी घाणी हलंदी हुई जंहिंमें ढगे खे बिहारे करे विच मां हो कढंदा हुआ हाणे उन ते बि मशीनूं अची वियूं आहिनि फिल्ट्रेशन प्लांट अची विया आहिनि त वक़्त सां गॾु उहो घणो टैक्नोलॉजी अची वई आहे ऐं हींअर हिते जेको गुजरात में असां वटि आहे सोलार सोलार जेका टैक्नोलॉजी आहे उहा ॾाढी ज़बरदस्त उपाय ते हिते हले पई थी ऐं उन करे हिते जेका अॻ में पावर जो शट डाउन वग़ैरह हूंदो हुओ हाणे उहो कुझु न आहे हाणे चोवीह कलाक किसाननि खे पावर मिले थो उन पावर जे करे नई टैक्नोलॉजी में उन्हनि खे फायदो आ ऐं किसाननि खे घटि महिनत कंदे वधीक फल थो मिले